औ मा खालामदों दङ ओरैनो मोजां ना खबरफोरा एह सोरनि माबा भिडिअ नायगारदो नायदों

औ मोजां बानायो दा बियो ओम आरो मटिभेट खालामो मानसिफोरखौबो मानसियाबो ओरैबायदि जा सिमपोल ना बियो माने जेराव थाङो बियो माने सेन्देलजोंसो थाङो आरो ना जुथा गाना बियो ओमफ्राय दायो मा मा ब्लग नायगासिनो दालाय बेनिनो औ औ मिथिया ओम आंबो मिथिनिखौ नायो मालाबा मा होनगोन दख'नाफोरनि मोजां मोजां माबा होयो ना एदभारटाइस होयो ना ओम कालेकसन मालाबा थांनानै बायहैनो सानदों आङो नोंलाय बायगोन ना बाया ओम नैबे फैनाय बैसागुआव थांनोसै थौ ओम आं बिदिनो

औ ओम ओम आङो सुसमिथा चेट्रिनिखौ नायो बेनि कुकिं स्टाइलफोरखौ आङो बिराद मोजां नाङो आरो ना माने बर'नि औ माने नेपालिजों हाबा जानानै बियो बर'नि गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासिखौबो माने एक्सप्रेस खालामनानै होदों आरो ना माने मानसिफोरनि गेजेराव बिराद मोजां मोनजादों मानसिफोरजों बेनिखाय आं बेनिखौ बांसिन नायनाय जायो आरो ना

औ औ मजा ओह औ दायो नेपालावसो दंहैयो दां माने बिस्रा माने बिनानाव दङ ना नेपालाव आलासि दङ बिसोरा माने बियाव माने बिनानावनि हाबा जादों आरोना बेयाव बिसोरो हाबा जानो थांदों आरो नोंलाय सोर सोरनि ब्लग नायो ओम आरो ओम आं आरो बिदिनो आङोथ' बेलेगनि माबा ब्लगफोरखौ बारा नायनाय जाया माने आङो बांसिन माबासो नायो माने निउसफोरसो नायनाय जायो आरो ना ओम बर' निउस ओम औ दिम्पुनिखौ नायो दिम्पुआ माबायावबो फैदोंमोन्ना बाग्सायावबो फैदोंमोन्ना हेलेनाजों फट'सुट खालामनो ना ओम दे बिदिबालाय नायलांबाय थादो औ दे ओम